ہیلو میری اسٹیشنری ڈیلر سے بات ہو رہی ہے اور مجھے آپ کی اسٹیشنری سے کچھ چیزیں خریدنی تھیں کے بارے میں کچھ پتا کرنا تھا مھجے کاپی اور کچھ پینسل پین اور کلرس وغیرہ چاہیے بچوں کو جیسے بھی گفٹ کے طور پر دینے کے لیے مجھے کاپی کے کاپی کے پیپر کی کوالٹی جاننی تھی اور اس کی پرائز تو پرائز کیا ہوگا اس کافی کا نہیں مجھے بنڈل بنڈل چاہیے اس میں مطلب پرائز کیا ہوگا جسے ایک بنڈل میں کتنی کاپی ہوگی اچھا اور پین چاہیے مجھے پین کی کوالٹی کیا ہے مطلب کس ٹائپ کا پین ہے اور کچھ کلرس بھی چاہیے تو اچھے اچھے مطلب کلرس جو یوز میں آ سکے وہ اس ٹائپ میں مل سکتے مجھے موم چاہیے اچھا تو آپ کا اس میں ڈلیوری کا کیا وہ ہے آپ ڈلیوری کر سکتی ہیں سارا سامان اور کچھ مطلب ایسا ہے کہ کوئی سامان ڈیمیج نہ ہو اچھے سے پیکیجنگ مطلب اچھے سے ہو اور اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ